الیکشن کے سمے میں ہمیں بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتے ہے جیسے ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں باہر بہت سارے ریلنگ سب نکلتا ہے سب الگ الگ ہے اس میں الیکشن میں جو الگ الگ ہاں لیے ہوئے رہتے ہیں الگ الگ پارٹی سب اپنا اپنا جتنا بھی ہے ووٹرس کو لے کر کے ادھر ادھر ریلنگ کرتے ہیں تو اس لیے ہم زیادہ تر باہر نہیں نکلتے ہیں اور الیکسن کے ٹائم پہ ہم ہم جو زیادہ تر جو دیکھتے ہیں وہ جاتی وادی پہ زیادہ بحث ہوتا ہے جیسے کوئی الیکسن کے ٹائم پہ زیادہ تر ہندو مسلم پہ زیادہ دھیان دینے لگتے ہیں ہندو ہندو مسلم پہ جھگڑا لگا دیتے ہیں جو ہمارے وہ نیتا ہے جو ہمارے امید وار سب ہے سب جھگڑا لگا مطلب دو جاتی وادی کا مسئلہ اٹھا کر کے الیکسن میں انہیں سبھی چیزوں کا بہت زیادہ مطلب مسئلہ مشکلات حاصل کر مشکلات مطلب دیکھنے کو ملتا ہے